मूं पंहिंजे हुनर सां घर में सोफ़े जा कवर सिबिया ऐं क्रॉशिया सां करे जीअं टेबिल जा कवर ठाहिया पर्दा कपिड़ो वठी करे पर्दा सिबिया उन्हनि ते कड़ाई कई ऐं ॾाढो सुठो सभु जेको ईंदो आहे त ॾाढी सुठी तारीफ़ कंदा आहिनि त अरे कहिड़ा मस्तु कड़ाई कयल अथई ऐं सोफ़े जा कवर बि मस्तु पिया लॻनि